हा मुंहिंजे स्कूल में छोकिरियुनि हाल ई में पारम्परिकु डांस में पें हिसो वरितो हुयो ऐं हुननि पंहिंजे पंहिंजे ट्रेडिशन जो डांस कयो हुयो हाणे हुननि जामु सुठी तरीक़े सां कयो हुयो इहो ॾिसी करे असांखे बि नएं नएं पारम्परिकु डांसनि खे ॾिसण जो अवसर मिलियो ऐं सिखण जो मौक़ो मिलियो हुननि सभिनि जामु सुठो कयो हुयो ऐं हुननि जी प्रदर्शन जामु बहतर थियो हुयो सभिनिनि हुननि जी जामु तारीफ़ु कई हुई ऐं सभिनि खे एतिरो वणियो की हुननि सभिनिनि जो प्रोत्साहन बि उनसां वधियो हुयो ऐं हुननि सभिनिनि जामु सुठो डांस कयो हुयो